جی ہاں میں نے دوستوں یا میرے ساتھیوں کے گروپ کے ساتھ میں نے بائک کے سفر پر میں گیا ہوں اور ہم کیا کرتے ہیں جیسے ہمارا جو یونیورسٹی کی جو کلاس کا جو ٹائم ٹیبل ہے وہ فرائیڈے تک ہے یا جمعہ تک ہے اور سنیچر اتوار ہمارے یونیورسٹی میں ہمارے کالج میں چھٹی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں سنیچر یا پھر جمعہ کی رات میں ہم پورا تیاری کرتے ہیں کہ ہم کو کہاں جانا ہے کہاں کا سفر کرنا ہے کہاں گھومنے جانا ہے تو پورا ہم مل بیٹھ کے ہم مشورہ دے کر ہم اس کی جہاں پر جانا ہوتا ہے وہاں اس جگہ کو طے کرتے ہیں اور پھر سنیچر اتوار جوکہ ہمارا چھٹی کا دن ہوتا ہے ہمارے مصروف مصروف مصروف الاوقات ہوتے ہیں مصروف الاوقات کے علاوہ یہ اوقات ہوتے ہیں سنیچر اتوار تو ہم اس سنیچر اتوار میں ہم اس جگہ پر جاتے ہیں اس جگہ پر